मेरा नांऽ सुदेश कुमार ऐ ते पिता हुंदा नांऽ श्री कशमीर चंद ऐ में कड़कयाल दा रौह्ने आह्ला ते मेरे पिताश्री मतलब खेती बाड़ी दा कम्म करदे न खेती बाड़ी करदे न मतलब कियां केह् करदे कि खेती बाड़ी करनी ऐ ते उत्थें हैल दी जरूरत पौंदी जां जियां कि मन्नी लैओ तुस फसल केह् करदा पैह्लें लोक केह् करदे की जां देसी गोहा सुट्टी ओड़ना बाड़िया जां कुदै जां गोहा सुट्टी सकदे हे अस लोक होर केह् करी सकदे हे इन्ने जादा मतलब ओह् निं थे बीज निं थे जां कोई लोकें कश पैसा निं होंदा तां जियां कोई मक्क लाई ओड़ी ते मक्कें दी बीऽ रक्खी ओड़ेआ ते ओह् अगले साल यूज़ करी लैता जां जियां भी भिंडी राह्नी होऐ ते बीऽ रक्खी लैता ते अगले बारी बीऽ लाई लैता ते ओह् केह् करदे कि अगर ओह् उसी स्हेई तरीके दी गुड्डाई कीती जा ते स्हेई तरीके कन्नै हैल दित्ता जा ते शैल निकली जंदी ते कन्नै फसल बी निकली जंदी ते फ्ही हून मतलब केह् होए दा कि जियां जियां समां बदली जा दा जां जियां मौसम चेंज होई जंदा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् पैह्लें गोहे कन्नै फसल त्यार होई जंदी ही लेकिन हून होंदा केह् ऐ की जियां पैह्लें लोकें दांद रक्खे दे होंदे हे ते दांदे कन्नै बाड़ी बांह्दे हे ते होर बाड़ी बाहंदे हे जां ओह्दे कन्नै शैल बाड़ी बाही जंदी ही ते मैह्नत करदे हे ते जियां ते भापा होर हल्ल बाह्ने गी जंदे ओड़ी हे ते पिच्छें अस बी जंदे ओड़ी हे जियां ओह् मतलब जमीन बहंदे ते उसी मतलब मतलब निक्के निक्के पीस करदे डाह् देना भी डाह् पर झूटे लैने गी मज़ा औंदा हा ते मतलब कि हून केह् होआ कि जियां टेक्नोलॉजी चेंज होंदी गेई मतलब नमीं नमीं चीज़ां आंदी गेइयां हून नमें नमें बीज़ आंदे इस्सै स्हाबै दे आए बीज़ ते उस बीज़ कन्नै केह् होंदा कि फसल अच्छी आई जंदी ऐ ओह् जियां मन्नी लैओ क बीऽ त्यार करने ते हैल नमें नमें किस्म दे आई गे ते ओह् केह् होंदा कि इन्ना अगर सब कुछ बजारै दा खरीदना होऐ ते इन्ने पैसे लोकें कश निं होंदे ते साढ़े कश बी पैसे निं होंदे पैसे दी बड़ी शार्टेज़ आई जंदी ऐ भी अस ओह् चीज़ां पूरियां करी निं सकने ऐं फिर गौरमेंट नै बी कुछ मतलब किसानें दी मदद करदे न मतलब ओह् बीऽ आस्तै कुसै कोल पैसे निं होंदे ओह् बीऽ आस्तै पैसे दिंदे न देई ओड़दे जियां मतलब एह् हैल दी जरूरत पौंदी ऐ बाड़िया जां हैल आस्तै पैसे देई ओड़दे ते ओह् छे छे म्हीनै दे बाद पैसे दिंदे की किसान गी बी जेह्ड़ियां जरूरतां होंदियां ओह् पूरियां होई जान ते भी ओह्दे कन्नै फसल होंदी जेह्की ओह् शैल चली जंदी ऐ केईं जगह केह् होंदा कि जियां साढ़ा एरिया कड़कयाल ऐ इत्थें जेह्ड़ी जमीन ऐ ओह् इन्नी उपजाऊ ते ऐ लेकिन एह्दे च परेशानी एह् आंदी ऐ की इत्थें पानी दी बड़ी दिक्कत आंदी ऐ ते पानी अगर स्हेई तरीकै कन्नै आई जा ते भी फसल स्हेई तरीके कन्नै चली पौंदी ऐ ते अगर सुक्का पेई जा ते भी फसल सुक्की जंदी ऐ शैल निं लगदी ते ना गै की मन्नी लैओ कि अगर इक्क कनाल च अस दौ बोरी मक्क कड्ढी सकने ते अगर सुक्का पेई जा ते भी असेंगी नुक्सान होई जंदा ते भी ओह् इसी करने आस्तै एह् सारियां चीज़ां करना पौंदियां ते भी ओह् जियां दौ बोरी होंदी ऐ इक्क कनाल बिच भी ओह् इक्क बोरी पर रेही जंदी अगर अस उसी टैमे सिर हैल देगे पानी स्हेई तरीके कन्नै होग ते मतलब सारी डाईट उसी स्हेई तरीके कन्नै पुज्जग ते ओह् फसल शैल होई जंदी ऐ ते फसल त्यार होई जंदी शैल ते जेह्दे कन्नै केह् होंदा मन्नी लैओ की ते मतलब ग्रांऽ च रौह्ना होऐ ते सारी चीजां मतलब दी जरूरत होंदी ऐ जियां मन्नी लैओ तुसें डंगर बी रक्खे दे ते जिन्ने जादा डंगर रक्खे दे होगे तुसेंगी उन्नी जादै मतलब जियां घाऽ पट्ठा मिली जाना घाऽ पट्ठा मिलग ते ओह्दे कन्नै केह् होना की डंगरें दा चारा बनी गेआ ते चारा बनने कन्नै केह् होना कि तुस दुद्धै दा कम्म करी सकने ते जां मतलब जियां गोबर निकली जाना ते ओह् फसल च सुट्टी सकने ते ओह् मतलब फसल शैल त्यार होई सकदी ऐ ते अगर तुस सोचो की बीऽ भी असें मुल्लें लैना हैल मुल्लें लैना ते हर चीज़ मुल्लें लैनी होऐ तां फसलां मैहंगियां पौंदी ऐ जियां कि असें मक्क लाई ऐ पैह्लें लाह्गे भी गुड्डगे भी गुड्डने दे बाद उसी कट्टगे ते भी कटने दे बाद उसी सुखाने गी सुट्टगे ते इन्नी अगर असें लेबर देनी होऐ ते सब किश देना होऐ तां मुश्कल होई जंदा ते केह् करने आं कि अस कोशिश करने की जिन्ना जादै कम्म आपें होई जा उन्ना ठीक रौहंदा की के अपनी साढ़ी जियां मन्नी लैओ कि बाहर कम्म करने गी जाह्गे किन्नै पैसे मिलगे जादा नेईं मिलदे हैन एह्दे कोला अच्छा होंदा की आपें गै कम्म करी लैओ जिन्ना कम्म तुस आपें करगे उन्ना कम्म ठीक होई जाना थुआढ़े आस्तै ते उऐ ओह् चार पैसे बची जंदे ओह् चार पैसे बची जान ते कल्ल गी केह् होंदा कि जियां मतलब ञ्यानें स्कूल जा दे उंदियां मतलब जरूरतां पूरियां होई जंदियां जियां मतलब फीसां देनियां होंदियां ते अस ओह् देई सकने रामै कन्नै जां जियां मतलब चार पैसे थुआढ़ी आइये गंढी मतलब कुदै अग्गें पिच्छें जाना जां कुदै गड्डी दे सफर च जाना उत्थें बंदा दंऊ रपेऽ खर्ची सकदा अगर तुस सोचो की सारे जियां अगर मतलब मुल्लें लैनियां होग ते भी सारियां चीज़ां करनियां होग ते भी बड़ा मुशकल होई जंदा म्हाराज गुजारा करना ते इस गल्ला मतलब फसल होई जंदी जेल्लै त्यार ते तुस स्हेई तरीके कन्नै चली सकने ओ अगर तुस आक्खो कि मतलब जियां मन्नी लैाओ कि तुसें मक्कें दा बीऽ लाए दा सब्सिडी पर लैना गौरमेंट दा ओह् इक्कै साल चलदा अगले साल भी मुल्लें लैना पौंदा मुल्लें लैने आस्तै साढ़े कश इन्ने पैसे निं होंदे ते भी गौरमेंट असेंगी केह् करदी ऐ थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे दिंदी ऐ जियां मन्नी लैओ की असें मक्क राह्नी ऐ जां कनक राह्नी ऐ ओह्दे आस्तै बीऽ असेंगी पैसे देई ओड़दी ऐ भी ओह्दे बाद केह् होंदा कि जियां कट्टने दा टैम औंदा उस बेल्लै मदद करी ओड़दी ऐ गौरमेंट ते जेह्दे कन्नै अस किसान गी हैल्प मिली जंदी ऐ हैल्प मिलने कन्नै थोह्ड़ा ठीक होई जंदा सिस्टम ते इस गल्ला की थोह्ड़ियां हारियां ते एह् सोचने अस कि चलो इसलै साद्दा जिंदगी चला दी ऐ भी सोचने थोह्ड़ा अच्छे दिन आई जाह्गे फ्ही बी सेचेआ कि मतलब नॉर्मल जिंदगी चला दी ऐ इंया जादै मज़ा निं आया जिंदगी दा ते इंया नॉर्मल नॉर्मल करदे चलो टैम निकला दा जेह्का टैम निकला दा चलो उऐ ठीक ऐ ते फ्ही सोचने की दिन निकली जान अच्छी गल्ल ऐ